हंजी हंजी चैक कराई लो तुस साडे कोला आपाइंटमेट लेई लौ आइयै मेरे आफिस साडा आफिस साम्बे गै ऐ साढ़ा आफिस साम्बे तुस पुच्छी लेऔ कुसेगी शर्मा मैडीकल आहले किन्नी गै डोज खाद्धी ऐ तुसें